सोंलुआ जाहैबाय नोंसोर फालिनाय माखासे हारिमुवारि

सोंलुआ जानांगौमोन फोरबो जानांगौमोन फोरबो हारिमुवारि फोरबो आरो जाथायफोरा मा औ नोंगौदि फोरबो जानांगौमोन सोंलुआव जेबो नङा इसे थालांदों नोंसोर फोरबोनि सानाव मा खालामो आदसा जों फोरबो फोरबो बुंनो थाङोब्लाथ' जों फालिनानै मोजांसिन मोननायानो जाहैबाय बैसागो फोरबो उम बिबो मोनसे फोरबो बे बैसागो फोरबोखौ फालिनानै मोजांसिन मोनदों बे बैसागो फोरबोआव फोरबोआ स्नि दिन स्नि सान लाखिनाय जायो गोदो दान मोनसे फालियोमोन होननानै खोनादों खोनथायोमोनबो जोंनि गिदिर गोलावफोरा मास मोनसे थायोमोन गोदो बैसागोआ होननानै दानि दिनाव बैसागोखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो सेथि सानाव जाहैबाय बैसागोनि सेथि सानाव

जोंनि आंगो आबाद मावफाग्रा जों बुंनायाव बुङो मोसौ बे मोसौखौ जों बिदिनो दैमायाव थुखै हैयो मोदोमाव हांगार थफा लागायनानै बिदिनो होलांनाय समाव लाव जा फानथाव जा बोसोरे बोसोरे एर हान्जा हान्जा होननानै बिमा गायदे बिफा गायदे बिफा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा हालुवा बायदि जा बेफोरबायदि बुङै बुङै सल' आवरायनानै ओमफ्राय बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो रंजानाय हाबाफारि जिखौ बैसागो मोसानाय होनो बे रंजानाय हाबाफारिखौ जोङो रंजायो खायफाया स्नि सानखौबो रंजायो नाथाय जोंनि जायगायाव जोङो द'सान बेखिनिखौ जोङो रंजायो रंजानानै ओमफ्राय जि जोङो सिख्ला सेंग्रा बोराय बुरि गासिबो लोगो नांनानै न'खर न'खर रंजानो हाबो मोसायो बेवहाय सोरबा अननानै माइरं हरो सोरबा फैसा हरो बेफोरखौनो जोङो अननानै हरनायखाय जों लाथुमनानै उनावहाय जोङो ज' खालामनानै उनाव जोङो फिसायैब्लाबो जों बिदिनो बेदर फिसा जायो आरो मोसानो थांनायफोराव सोरहाबाफोर मोजां मोननानै जोंनो संना दोननाय फिना दोननाय माइब्रानि जौ बा जौगोरान बायदि लोंहैयो बैसागोनालाय बुंनो थाङोब्ला जौआ जौआ जौआनोदे जों जों जों जोंनि जोनोमजोंनो फैफानाय बुंजायो बेबायदिनो जों फोरबोखौ फोरबोनि सानाव जों बेफोरबायदिनो रंजा बाजायै फालियो बेखिनियानोसै